जी क्या आप स्विग्गी से बात कर रहे हैं ओके मैं अभी स्विग्गी में एक ऑर्डर करना चाहती हूँ मैं मेरी घर पे कुछ रिश्तेदार आए हुएँ हैं तो उनके लिए मुझे खाना ऑर्डर करना है तो अगर पॉसिबल हो सकता है तो अभी आप ऐसा कुछ बताएंगे जो ऑफ़र में चल रा हो अच्छा ठीक है तो ऐसा कीजिए कि आप चार छोले कुलचे और रसमलाई भिजवा दीजिए और मीठे में रसमलाई रहेगी छोले कुलचे और आप डोसा और जो इडली और सांभर भिजवा दीजिए है ना तो आप इसका जो भी प्राइज़ है आपका टोटल तो आप भिजवा दीजिए तो मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूँगी ठीक है तो आप भिजवा दीजिए कब तक भिजवा पाएंगे आप ठीक है एक घंटे में मैं आपको ऐड्रेस आपको मेल कर देती हूँ तो आप उसके अकॉर्डिंग जल्द से जल्द भिजवा दीजिए ओके